सुपौलमे मनोरञ्जनके साधन तऽ एकटा सिनेमा छै एखन गांँधी मैदान एकटा छै जाहिमे कि कवि सम्मेलन सेहो देखै छियै हमहुँ सब जाइ छियै कवि सम्मेलन जे होइ छै ओ निःशुल्क होइ छै दू महीना चारि महीना छओ महीनापर ओ जे कराबै छथि हमरा सबके नीक लागैए रावण वध सेहो होइ छै दुर्गा पूजामे मनोरञ्जनके साधन आओर एहिठाम हमेशा देखै छियै जे गाँधी मैदानमे प्रोग्राम होइत रहै छै सुपौल जिलाके लेवलपर तऽ ओइ सबमे हमसब क्षेत्रो मेलामे आबै छै पार्क सेहो छै ओहिठाम गाँधी मैदानमे खेलायके सुविधा सेहो छै क्रिकेट वॉलिबॉल एकर टूर्नांमेन्ट सेहो होइ छै सांस्कृतिक आयोजन हमेशा होइत रहै छै आओर सिनेमा घर तऽ छेबे करै ओहिमे तऽ टिकट लागै छै टिकट तऽ जे देखै छथि लेकिन ई सब चीज मुफ्तमे होइ छै नाटक कवि सम्मेलन मुर्ख सम्मेलन ई सब लोक जाइए गाँधी मैदानमे देखैए